हरनि समाव नोंथाङा अखा बांखा बोथोराव आंखौ दोनफैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय गावनि समखौ दोनथ'नानैब्लाबो अखा बांखा बोथोराव दोनफैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय